ٹیکنالوجی ہو یا پھر انٹرنیٹ ہم لوگ کوں کو آج کے ٹائم پر کچھ بھی جاننا ہوتا ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں رہی بات اردو زبان کی تو یہ زبان بہت پیاری زبان ہے یہ بہت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور اس زبان نے بہت ترقی کی ہے لوگ عام طور پر بول چال میں اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے الفاظ بہت پیارے ہوتے ہیں اور دل کو چھو لینے والے ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے زبان جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا زبان بھی بدلتی گئی کیونکہ اردو کی اصل فارسی ہے اس کی اس کی لکھاوٹ بھی پہلے کوئی نہیں سمجھ پاتا تھا لیکن جب سے انٹرنیٹ کی دنیا قائم ہوئی ہے ہر چیز آسانی ہو چکی ہے اسی طرح اردو زبان کی استعمال کا بھی حال ہے